گانا گانے میں نے ایسے دلچسپی لی جب میں دوسروں کے گانے سنتی تھی تو مجھے بہت اچھا فیل ہوتا تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا لوگوں کے گانے سننے میں پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا خود کا دل ہوا کہ میں بھی گانا گاؤں تو میں نے اپنا گانا گانا شروع کرا تو مجھے اور زیادہ اچھا لگنے لگا اس کو مطلب اپنی آواز میں گانا سن کر مجھے اور اچھا لگتا تھا اور جب میں بارہ سال کی تھی تب سے میں نے گانا گانا شروع کرا تھا اور جب میں اور لوگ گانے سنتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ ہاں میں بھی گا سکتی ہوں پھر میں نے دھیرے دھیرے اسٹار میکر چالو کرا اسٹار میکر پہ میں نے سنگنگ کری وہاں پہ جا کے مجھے لگا کہ ہاں میں گا سکتی ہوں اور میری کافی اچھی ریٹنگ آئی اس ٹائم پہ اور میں اسٹار میکر پہ آج بھی گانے گاتی ہوں